दिक्खो में तुं'दे कोला इक कम्पलेन करना कि में तुं'दे कोला इक ऑर्डर मंगवाया तुं'दे कोला ओह् उसदी पैकिंग बड़ी खराब ही ऑनलाईन ऑर्डर मंगवाया ते ओह्दी जेह्ड़ी पैकिंग थी ते होर एह् बड़ी खराब थी ते प्योर पैकिंग दे कारण में चाहंदा कि जेह्ड़ी मेरी जेह्ड़ी डिलीवरी ऐ ते तां जेह्ड़ी पैकिंग मेरी ते में उं'दे कोला रीक्वेस्ट करना कि इसी रिपलेस कीता जा जां जेह्ड़े मेरे पैसे न उसी रिफंड किये जायें की के जेह्ड़ी चीज़ में मंगवाई दी प्योर की के जिसदे कारण जेह्ड़ी चीज़ ही ओह् सारी दी सारी खराब होई गेई ओह् हून किसै कम्म आस्तै निं रेही तां करियै में उस चीज़ गी यूज़ निं करी सकदा क्योंकि ओह् खराब होई दी ओह् किसै कम्मै आस्तै निं रेही दी जां ते मिगी कोई रिप्लेसमेंट देओ रिप्लेसमेंट देओ ते जां जेह्ड़े मेरे पैसे होंदे रिफंड करो की के जेह्ड़ी चीज़ ही ओह् मेरे किसै कम्मै आस्तै रेही दी निं ऐ तुस अगर रिप्लेस करगे उस चीज़ गी तां

की के ओह् जेह्ड़ी चीज़ नुहाड़े कश ओह् खराब निं होऐ जां प्ही जेह्ड़े मेरे पैसे होंदे ते ओह् उसी रिफंड करी ओड़ेओ ते जेह्ड़ी चीज़ ऐ ओह् किसै कम्मै आस्तै रेही दी गै निं ऐ होर उसी में इस्तेमाल बी केह् करना तां करियै में चाहंदा कि जेह्ड़ी मेरी चीज उस तुस जां ते फिर रिप्लेसमेंट करी ओड़ो ते जां तुस केह् करो रिफंड करो मेरे पैसे ठीक ऐ